चेटी चंड चेटी चंड दुनिया जो हिकु अहिड़ो त्योहारु आहे जेको दुनिया जे कुंड कुंड में मल्हायो वेंदो आहे चेटी चंड असां सिंधियुनि जी मान आहे जंहिंजो असां सभिनी खे शान आहे पर चेटी चंड कॾहिं खां मल्हायो वेंदो आहे कीअं मल्हायो वेंदो आहे क कुझ छा थियो कीअं थियो छा तां सभिनी खे इहो ख़बरु आहे हलो मा ॿुधयां थो त ॻाल्हि आहे ॾह सदीअ जी मिर्ग शाह सिंधियुनि खे जबरदस्ती मुसलमान ठहिण लाइ ज़ोर विधो पर असां सिंधी सभिनी सां मिली रुली रहूं पर पंहिंजो धरम कॾहिं न छॾियूं असां सिंधियुनि मिर्ग शाह खां थोड़े समय जी मोहलत वरती असां सभई सिंधी सिंधु नदीअ जे किनारे लाल साईंअ जी पूॼा करण लॻासीं चालीह ॾींहुं बिना खाइण पीअण जे इहो सभु ॾिसी करे लाल साईं असां सभिनी जी भक्ति ॾिसी करे असांखे आशीर्वाद ॾिनो लाल साईं असां सभिनि जे साम्हूं आहियां ऐं असांखे चयूं त मां सिंध जे नसरपुर शहर में श्री रतन राय ऐं देवकीअ जे घर में जनम वठंदुसि ऐं मां तव्हां सभिनी जा दुखड़ा दूरि कंदुसि तव्हां बराबरि ॾिसंदा त श्रावण जी एकादशीअ वेंदे ॿीज ताईं हुननि असां सिंधियुनि चालीह ई ॾींहं बिना खायण पीअण जे झुलेलाल साईं जे लाइ वृत रखियो चालीह ॾींहं बिना खाइण पीअण जे असां सभई झुलेलाल साईं जी उस्तादी करण लॻियासीं तहां सभु ॾिसंदा त असां सिंधी अॼ बि चालीहो रखंदा आहियूं बहिरणा कढंदा आहियूं अखो पाए करे लाल साईं खे मल्हाईंदा आहियूं इहो सभ ॾिसी करे बराबरि नवनि महीननि खां पोइ ॿीज ते लाल साईंअ श्री रतन राय ऐं देवकीअ जे घर में जनम वरितो ॿार जीअं ई ॼायो त कृष्ण भॻिवान वांगुरु चमत्कार करण ॾेखारियईं जीअं ई माता खीर पीअरण लाइ ॿार जो मुंहं खोलियो त ॿारु मुंहं ई न खोले माता रोअण हार की थी वई पोइ जीअं ई सिंधु नदी जल ॿार जे मुख जे अॻियां आणिंदो वियो त ॿार जे मुख मां सॼी सिंधु नदीअ जी धारा वहण लॻी इहो सभ ॾिसी करे मिर्ग शाह ॾकी वियो ऐं सम्झी वियो त मूंखे मारण लाइ हाणे केरु अची रहियो आहे त मिर्ग शाह गुलाब जो अहिड़ो गुलु खणी आहियो जंहिंमें ज़हर विधियलु हुओ उहो गुलाब जो गुलु मिर्ग शाह ॿार जे मुख में विझण जी कोशिश कई पर ॿारु अहिड़ी ज़ोर सां लत हयईं जो उहो गुलाब जो उहो गुलु मिर्ग जे हथ मां छॾाईजी वियो ऐं मिर्ग शाह बेहोश थी करे किरी पियो त मिर्ग शाह समझी वियो त हाणे मुंहिंजा पाप कटण जो वक़्तु अची वियो आहे ऐं हाणे केरु मूंखे मारण लाइ अची वियो आहे इहो सभु ॾिसी करे मिर्ग शाह असांजे झूलण साईं खां माफ़ी वरती हुननि जी शरण में समाइजी विया हिन ॾींहं खां पोइ असां चालीहो मलाईंदा आहियूं ऐं झुलेलाल साईं खे सच्ची भक्तीअ सां चालीहे जो व्रत रखी करे हुननि खे अखे सां पले सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं हुननि जी आरती कंदा आहियूं